چاراگاہوں کی دستیابی جانوروں کے لیے یہ منحصر کرتی ہے کہ یہ کس مقام پہ ان کا فامنگ کی جا رہی ہے یا پال جانوروں کو پال رہے ہیں اگر یہ دور دراز گاؤں میں کر رہے ہیں یا شہر کے قریب یا شہر کے اندر کر رہے ہیں تو اس مقام کی نوعیت سے چارا گاہوں کی دستیابی منحصر ہے گاؤں اضلاع میں یہ کافی وافر مقدار میں اور بہت آسانی کے ساتھ کسان اس کو لے جاتے ہیں کھیتوں میں اور وہاں پہ جانور چراتے ہیں جبکہ یہ چیز جب شہر کے قریب یا شہر میں اس کی اس کو پالتے ہیں تو اسٹال فیڈنگ کی جاتی ہے اسٹال فیڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ فام کے اندر آپ کو مختلف جگہیں بنائی جاتی ہیں جہاں پہ چارا ڈالا جاتا ہے اور جانور وہاں پہ آ کے اپنے چارے کو کھاتا ہے موسم کی تبدیلی اور یہ آلودگی کا اثر یہ بھی منحصر کرتا ہے مقام پہ اگر یہ دور دراز کھیت کھلیانوں میں جانور چر رہے ہیں تو ان پہ بہت کم اثر ہوتا ہے جبکہ اگر شہر کے قریب میں جانور کو اسٹال فیڈنگ نہیں کی کرائی جاتی ہے اور کھلا گلیوں میں چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو پلاسٹک وغیرہ بھی جانور کبھی کھا لیتا ہے اور جس کی وجہ سے کافی اموات ہوتی ہیں موسم کی آلودگی کا اثر گاؤں دیہات وغیرہ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے جیسی یہ کوئی موسم میں بھی توازن نہیں رہا جیسے کہ موسم میں ہونا چاہیے آج کے دور میں چاہے دھوپ ہو سردی ہو یا بارش ہو اس میں کافی شدت پائی جا رہی ہے جس کا اثر فصلوں پہ ہو رہا ہے چارا گاہوں میں چارا نہیں سبزہ سبزے پہ اثر ہو رہا ہے جب فصلیں تیار ہو رہی ہیں جب ان کا وقت ہو رہا ہے کہ کاشت کو کاٹی جائے تب بہت زیادہ بارش کی وجہ سے وہ اناج غلہ برباد ہو رہا ہے تو اس کا کافی اثر جانوروں پر بھی ہوتا ہے اور کسانوں پر بھی ہوتا ہے